फुटबल फुटबल खौ जों बयबो अवार्लड नि मानसिआनो गेलेयो बे फुटबल आ

मानसिआनो फुटबल जोंनो मानसि जालांनाय दं मानसि एबा साख्रि मोनलांनाय दं आरो बे फुटबल जोंनो मानसिफ्रा गोबांबो सिनायजायो जेरै रनाल्द' मेसि नेमार मोन आरो बे फुटबल जोंनो बेसोरो गोबां नाम मोनदों आरो जोंबो बे फुटबल जोंनो बेसोर गोबां फिडनेस बो थायो आरो गोबां देहाफोरखौबो स्थ्रं लाखियो आरो ओरै जों जों फुटबल गेलेबा जोङो फुङाव थिनथा फुंनि थिनथायाव ओंखारनानै जोङो फुं के डि इस ए आव साराय सारायसाथथायाव सौहैयो आरो जों बे फुंआव जोङो साथथानिफ्राय फ्रेकथिस खालामो आरो बे फ्रेकथिस आ

हेबि आरो खारनाय जायो आरो जोङो जोबोद मोजां मोनो बे खारखांबा आरो फुटबल गेलेखांबा स्थ्रं मोनो देहाखौ आरो जोङो फुंनिफ्राय फैनानै आरो मोनाब्लिनि

याव ओंखारनानै आरो सारिथानिफ्राय आरो फुटबल गेलेफिननाय जायो बे फुटबल फ्रेकथिस होफिननाय जायो आरो जोङो फुटबल फ्रेकथिस होखांनानै जोङो फोथाराव खनथाम राउन्ड सो गिदिङो आरो जोङो

देहाफोरखौ मोजां मोनो आरो फुरटबल फुटब'लार जानोबा देहाफोरखौ स्थ्रं लाखिनाया गोनां आरो जानाय लोंनायफोरखौ मोजां जानांगौ आरो थानायफोरखौ एसे साफा थानांगौ जाहैयो फुटबल गेलेनोबा बे फुटबल जोंनो जोङो जोबोद मानसि बिराद मानसिफोरखौ साख्रि लानाय आरो बेबा नाम मोननाय एबा गोबां गुबुन गुबुन डिसट्रिक आव गुबुन गुबुन जायगायाव गेलेनाय गेलेनानै फैनाय बेफोरबायदि नुनो मोननाय जादों बे फुटबलानो जोंनि बुहुमनि गेलेमु जोबोद गिदिर फुटबल होनजायो बे फुटबलाव बयबो मानसिफ्रानो